औ हेलौ औ औ औ औ

ओ क्वालिति आबहावा माने जोंनावथ' माबाफ्रा सिस्टेमफ्रा थिगैनो सोलियो नाथाय जोंनाव जाखिनि नांगौबायदि टिचार्सफोर जेनेबा लेक्सारारफोर नांगौ नङा होमबा बेफोरखौ सरखारानो एपयन्ट खामना होवा जोंनो दा गेस्ट फेकाल्टिजोंसो सोलिनानै दङ बै गेस्ट फेकाल्टिफोरखौबो बेथन होनो थाखाय माजों बेथन होनो जायो जोङो नङाबाथ' गथ'फोरखौथ' जेनेबा हाय पार्सेन्टेज लानानै जोंनि कलेजाव गभमेन्ट होननानै फैयो ओमफ्राय नोङो नै दा टिचार्सफ्रानो गैया जों गेस्ट फेकाल्टि लानांगौ जायो मोनसे दिपार्टमेन्टाव सासेआनो गैया होमबा जोङो बै गेस्ट फेकाल्टिफोरनि थाखाय स्टुडेन्ट फोरनिफ्राय फिस लानांगौ जायो मोनसे स्पेसिफिकेल नेमाव फिस लायो जोङो बेजोंसो होयो जों बेफोरखौ लायाबा टिचारफोरनो होनो हाया नामा टिन हाजार सारि हाजार दुइ हाजार बिदि होयो आरो जोङो मान्थलि बेसिसाव इसिबां माने क्वालिति इडुकेसन क्वालिटि गोनां इडुकेसन मोना आरो टिचारफोरनि प्रब्लेमनि थाखाय जुदि सरखारा बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जुदि नोजोर होनानै जुदि सल्भ खालामना होयोबाथ' मोजांआनो जागौमोन नोंसिनि निउस पर्टेलफोराव नोंथांमोना देखायबानो जाबाय बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेमफोरखौ आरो जोंनियाव स्पेसेयलि माखासे माबाफोरनि इकुइपमेन्टफोरनिबो माबा दङ सर्टेज जानानै दङ जोंनावहाय जेनेबा साइन्सनि माखासे जाबायदि बुस्थु फैनांगौ बेफोरबादि बुस्थुफोरा फैया लेब'रटेरिनि बुस्थुफोरा लेबनि गोनांफोरा फैया आरोखि ना बेफोरनोसै आंथ' बे माबा सेस्था मेरलाबार माबा खालामबाय आं बिसोरखौ बुंबाय आङो एप्लिकेशनबो होबाय बे जोंनाव लकेल गभमेन्ट फैनायावबो एम एल ए फोर फैनायावबो बुंबाय नाथाय माथो दिनैसिमबो जेबोआनो जायाखै

जे थेंक इउ